जय झूलेलाल हूअं त भारत देश में चङा अंधविश्वासु आहिनि पर उन्हनि मथे हिक मूंखे ॾाढो अजीब लॻंदो आहे जेको हूंदो आहे न नज़र लाहिण जो हूअं नज़र त च अ घणनि तरीकनि सां लाहे सघबी आहे जंहिं मां थी हिक आहे लिमो मिर्च ॿधाइण माण्हू हर छंछरु ॾींहुं लिमो मिर्च ख़ुद जे घर जे ॿाहिरि या ख़ुद जी दुकान जे ॿाहिरि लॻाईंदा आहिनि ऐं हर छंछरु ॾींहुं उहो ॿदलाईंदा आहिनि ऐं उहोई लिमो मिर्च जेको लाहींदा आहिनि उहोई टिवाटे ते वञी या किथे बि रस्ते ते वञी फिटी करे छॾींदा आहिनि मतिलबु के भाई ख़ुद जी नज़र लाथी ऐं ॿिए कंहिंखे भले वञी लॻे